हम सैमसंगके मोबाइल लेले छी एण्ड्रॉयड मोबाइल जाहिसँ हमरा चलाबैमे सस्ता मोबाइल है जादा ओकर कीमत नहि है लगभग ओकर साढ़े दस हजार रुपैआ कीमत है जैसेसँ हमरा चलाबैमे बहुत अच्छा लगैए उ आओर आओर मोबाइलके अपेक्षा ओकर बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है आओर जेना लगभग हमरा तीन साल हो गेल मोबाइलके आइतक मोबाइलमे कोइ तरहके गड़बड़ी नहि भेल है आओर हम चाहै छी की बराबर ई मोबाइल हम ऐसे ही मोबाइल हम मतलब अपना काममे लाइ आओर कल आओर जेना अपने परिवारमे अपना बेटाके परिवार परिवारके लोगके हम ईहे मोबाइल खरीदैके कोशिश करब आओर एहीसँ हमरा पैसाके भी बचत होइए ने जादा पैसा एहिमे लागैए ने आओर एहिमे सुविधा भी बहुत बन्हिआँ दैय आओर इसपर फैसिलिटी भी बहुत अच्छा दैय आओर बैटरी बैकअप भी बहुत बन्हिआँ रहैया एकर आओर देखेमे भी मोबाइल बड़ा सुन्दर लागैए आओर सैमसंगके मोबाइल है ओकरा हम बहुत जादा पसन्द करै छी